जी नमस्ते दीदी कहिए अरे आप लोग आते नहीं हैं ना शॉप दुकान में इसलिए कभी आ गए घूमते फिरते काफ़ी दोनों काफ़ी दिन हो गए हैं आपके भैया जी से मिले हुए और सुनाइए क्या चल रहा है उधर हाँ हाँ जी जी जी जी तो और कैसा चल रहा है तो फर्नीचर का व्यापार काम कैसा चल रहा है फर्नीचर का तो आपकी दुकान कैसी चल रही हैं हाँ हाँ मालूम ही है नार्मल वाला नहीं है अभी क्या गले में खराश वराश है नही नहीं वो अभी रहने दीजिए अभी जस्ट हम पड़ोस के गाँव से पी के आए थे चाय वो आपके फ्रेंड मिले थे ना निकिता जी उनके यहाँ से चाय पानी पी के आए थे हम जी तो आप देखो शॉप के लिए आप को फर्नीचर के लिए कौन सी लकड़ी चाहिए सागौन की क्या शीशम वैसे तो बहुत सारी रखी हुई है और क्या तो आपको तो अभी हाँ सागवान की लकड़ियाँ अवलेबल हैं पर अभी वो स्टॉक में कम है तो वो अभी तो उपलब्ध नहीं हो पाएगी कुछ पंद्रह दिनों के बाद आपको मिल पाएगी अभी मेरे पास है कुछ बीजा की लकड़ियाँ अवलेबल हैं शीशम है सापू है ईदका है अभून है अभी क्या है कि अभी सीजन चल रहा है ना तो अभी बहुत कम लकड़ियाँ उपलब्ध हैं मेरे पास सागवान की फिर तुम को तो पता ही है सागवान की कीमत हमारे देश में क्या है पाँच छः हजार रुपये किलो है सागवान का रेट हाँ वो तो बात सही है पर दीदी आप ये सामान मंगा रहे हो और भी बहुत सारे कस्टमर है ना हाँ और वो तो बहुत सारा माल उठाते हैं हमारे यहाँ से तो अभी अब अगर आप मुझे पहले बहुत पहले से इतहला कर देते तो मैं कुछ आपके लिए बचत में रखता अभी अब ठीक है कुछ पंद्रह दिनों में आ जाएगा स्टॉक में माल फिर आपको मिल जाएगा ठीक है कब पहुँचाना है तो अगर मैं भी जाऊंगा तो भी फिर वही क्या कहेंगे कर्मचारियों का आपको किराया देना पड़ेगा भाड़ा देना पड़ेगा पिकअप का वही डीजल पानी का खर्चा पानी दीजिएगा नाश्ता पानी का बस हो गया और आपसे क्या ही लेंगे हम क्या ही कमाएंगे

और आपके परिवार में कहाँ है सब दिख नहीं रहा है कोई तो अभी आपके यहाँ बालक कौन सी क्लास में है चौथी ग्रेड इतना बड़ा हो गया है और भैया जी कहाँ है तो उनसे कभी मुलाकात नहीं होती बहुत पहले वो दुकान में आया करते थे

हाँ बोलिए हाँ पर परमिट करती है तभी तो हमारे पास लकड़ियाँ अवलेबल होती हैं ना अभी वो वन विभाग के बन्दे वो लाइसेंस लेते हैं वो उसका चालान कटाते हैं लकड़ी का और पूरी यानी गवर्नमेंट सरकारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी कराकर ही हमारे पास लकड़ियाँ आती हैं नहीं तो वो थोड़ा इललीगल काम हो जाता है ना लकड़ियों का काम करना वैसे भी तो अभी देश में वन कटाई वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ हाँ हाँ नहीं तो वो तो अभी अब ज़रूरी भी रहता है ना अब यह फिर सरकारी झंझट में कौन फंसे ऐसे ठीक है अच्छी बात है जी जी जी जी हाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे आप हाँ ठीक है आप मुझे तो ऑनलाइन डाल दीजिएगा लेकिन वो जो किराया भाड़ा है वो आप उन्हें कैश दे दीजिएगा क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं चलाते ठीक ठीक है जी जी